اردو ہماری زبان ہے اردو اردو زبان بہت قدیم زبان ہے ہمارے والد والد کے والد اردو اردو زبان کا یوز کرتے تھے اردو زبان بہت قدیم ہے بہت شاعروں اردو میں ہیں اردو بہت اچھی چیز ہے اردو اردو ہم سبھی کو پڑھنی چاہیے اردو اردو زبان کو بہت آگے جانا چاہیے اردو زبان ہم ہم لوگوں کی زبان ہے اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اچھے بھی لگتی ہے پڑھنے میں اردو اردو میں شاعری کرنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اردو اردو اچھی بہت اچھی زبان ہے اردو بہت قدیم زبان ہے بہت زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور آگے جانی چاہیے اردو زبان اردو زبان اچھی لگتی ہیں پڑھنے میں اردو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پڑھانا چاہیے اردو اردو اور آگے جانی چاہیے اردو بہت اچھی زبان ہے پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اردو اردو پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اردو بہت اچھی زبان ہے ہم لوگوں کو پڑھنی چاہیے اردو اور جتنا ہو سکے اردو کو آگے پڑھنا چاہیے اردو میں شاعریاں کرنی چاہیے اردو زبان تو بہت اچھی زبان ہے بہت قدیم زبان ہے اردو